पौधा पौधा छै हम अपन हमर जीवनके लिए बहुत अच्छा छै मतलब स्वास्थ्यके लिए बहुत बेहतरीन छै आओर पौधा अगर नहि रहतै तऽ हमर जीवन मतलब बेकार छै किआकि एहिसँ हमरा हवा ऑक्सीजन हर चीज दए छै आ हम जे मतलब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ै छियै ई हमरा ऑक्सीजन दै छै अगर पौधा नहि रहतै तऽ हमर जीवन बेकार छै मतलब साँस लएमे दिक्कत हेतै बहुत तरहके बीमारी हो जेतै पौधाके लिअऽ मतलब हमसब जे बहुत अच्छासँ पौधाके देखभाल करैत छियै हमसब सप्ताहमे बहुत जगह मतलब पौधा रोपण करै लऽ जाय छियै हर जगह हमसब निकलै छियै बाइक लए कऽ पौधा रोपल जाय छियै पौधा जब रोपै छियै तऽ मतलब एकरा अच्छा स्वास्थ्यके लिए हम अपन घरसँ मम्मी हो गेलै पापा हो गेलै नानी होय गेलै दादा होय गेलै दादी होय गेलै अइ सबसँ मतलब सलाह लै छियै कि मतलब एकरा एकर कैसे कैसे कैसे देखभाल करल जाए आओर एकर देखभाल करै खातिर अच्छा अच्छा बात गाछ लगाबै छै जब छोटा बच्चामे तऽ एकर अच्छासँ देखरेख करै छियै ताकि चिड़िया उड़िया मतलब पत्ता ओकरा पर कीड़ा नहि लगै कोइ जानवर गाय बकरी ई सब एकरा नही खाए ओकर देखरेख करै खातिर चारू साइडसँ घेर दै छियै ताकि अच्छासँ ई रहऽ आओर रोज पानि सुबह तीन टाइम मतलब पानि दै छियै सुबहमे दै छियै फेर दोपहरमे दए छियै फेर एकबार शाममे दै छियै तीनू टाइम पानी दै छियै खाद्य भी अगर जरुरत पड़ै छै तऽ खाद्यो दए दै छियै वैसे तऽ खाद्यके जरुरत नहि पड़ैत छै वृक्षमे लेकिन फिर भी हम दए दै छियै ताकि वृक्ष बहुत बड़ा आओर छायादार हो जाय गाछ जे छै स्वास्थ्यके लिए बहुत अच्छा छै एकरा से छाया भी आबैत छै हवा भी आबैत छै अगर आमके पेड़ छै तऽ आमके पौधा छै तऽ आम फड़ल जाय छै केला कऽ काज छै तऽ केला फड़ल जेतै मतलब वृक्ष तऽ बहुत उपयोगी रहै छै हमरा सबके लिअऽ